कियां मतलब जियां अं'ऊ जिस ग्रांऽ बिच रौह्नी आं ते साढ़े घरै दे कोल जि'यां आक्खी सकने आं चार खुंबै टप्पियै थल्लै उत्थें देवतें दी मंडी होंदी ऐ ते साढ़े घर दे कोल इक्क जनानी ऐ नुहाड़े कोल देवते दी मतलब मंडी ते ओह्दे बिच देवता दा प्रवेश औंदा ऐ ते ओह् देवता दी पूजा करदी ऐ इं'या ते अस मनने आं इक्क बारी में अपने ग्रांऽ दी गल्ल सनानी आं में अपने घर ही ते मेरी इक्क जेह्ड़ी सुन्ने दी अंगूठी ही ओह् गुआची ऐ कनक दी कटाई करदे बारी मेरी सुन्ने दी अंगूठी जेह्ड़ी ऐ ओह् गोआची गेदी ऐ ते अस लोक अंधविश्वासी विश्वास बी होंदा ते अंधविश्वास बी होंदा ते विश्वास भी में हा उत्थै जाह्गी ते मिगी ओह् अंगूठी लब्भी जानी ऐ ते में घरा दा गै सुक्खन कीती ही कि ए देवता अगर मेरी ओह् अंगूठी लब्भी जा ते में तेरे औगी ते में जिन्ने पैसे सुक्खे दे में खाने पिलानै गी लाह्गी ते में इन्ने पैसे रुट्टै दा जेह्ड़ा आटा ऐ पैसे खंड ते चावल जेह्ड़े ओह् अं'ऊ चढ़ागी उत्थें ते मेरी बस जेह्ड़ी ऐ ओह् सुन्ने दी अंगूठी लब्भी जाह्ग ते उस दिन सवेरे ओह् गुआची गेदी ऐ ते शामी जेल्लै अस दोआरै कनक दी बाड्ढी करने गी गे

चमत्कार होइया अगले दिन ऐहा बी ऐतवार जेह्ड़ा देवतें दा दिन हा ते देवतें दा दिन हा में गेई देवतें दी मंडी गेई ते में उत्थें जाइयै जो में अपनी सुक्खन मन्नी दी ही की मेरी अंगूठी थ्होई जावै ते में ओह् जेह्ड़ा घर कन्नै जेह्ड़ा इयै कि रुट्ट दा आटा गुड़ सुक्खै दा एह्बी चढ़ाया उत्थै चढ़ाया ते इक्क ते एह् मेरा विश्वास हा कि भई मिगी थ्होई जावै ते भी मेरा एह्बी ऐहा की में अगर तुपदी ही कोशिश करदी ही ते शायद मिगी थ्होई जंदी ही ते मतलब एह्दे बारै ई सनानी आं की विश्वास जादा ओह् निं ऐ की विश्वास होंदा की चीज़ थ्होई जावै अंधविश्वास एह् ऐ की जियां अस अज्जकल ठग विद्या चली दी ठग विद्या जियां केईं लोग घर औमंदे मंग्गने गी कि थोह्ड़ा जेह्ड़ा भविष्य ऐ थोह्ड़ा जेह्ड़ा ओह् बड़ा सनैह्रा ऐ कि जि'यां तुस फ्यूचर बिच किश बी करी सकदे ओ थुआढ़ी नौकरी लग्गनी जां ओह् असेंगी बेवकुफ बनाइयै चली जंदे ते अंधविश्वास दे पिच्छै दौड़ा ने आं लेकिन जि'यां में देवतें दी गल्ल सुनी में विश्वास बी होंदा की देवते साढ़े हैन साढ़ी सुनदे जियां में सनाया की सवेरे दी अंगूठी गुआची शामीं लब्भी मिगी ते में गेई ओह् मेरा विश्वास हा की मिगी थ्होई जाह्गी अंधविश्वास भई ते मिगी सनाया कुसै की तेरी फलानी फलानी नौकरी लग्गनी तेरी जेह्ड़ी घर ऐ जि'यां मेरा कच्चा मकान पक्का होई जाना